जीअं त पाण ॼाणूं था पंहिंजो त पंहिंजो भारत विविधता में एकता वारो देशु आहे इन देश में पाण कई त्योहार मल्हायूं था जीअं त ॾियारी थी होली थी महालक्ष्मी थी ऐं ईद अहिड़ा बि कई त्योहार पाण रक्षाबंधन इन खां पोइ पाण जेके तिथीअ मूजिबि जेके त्योहार थियनि था उहे बि मल्हायूं था जीअं त पूनम ऐं वॾियूं पूनमू ब थियनि थियूं सरद पूनम थी या गुरुनानक जयंती थी इहो बि पंहिंजे लाइ हिकु त्योहारु ई आहे इन्हनि त्योहारनि ते पाण कुझु नयूं नयूं मिठायूं ऐं नया नया भोजन ठाहींदा आहियूं जीअं त भई पकौड़ा थिया ऐं पकौड़ा बि पंहिंजे सिंधियुनि में बसरनि वारा त इलाही वणंदा आहिनि ऐं इन त्योहारनि ते पाण खीरणी त ठाहींदा ई आहियूं भई कोई मिठी शइ हुजे त मिठी शइ में थी थिए खीरणी सयूं तंहिंखा पोइ पाण कई जाम मिठाइयूं ॿाहिरां बि वठी ता अचूं त पाण चांवर बि कंदासीं त साई भाजियूं बि पाण इन्हनि त्योहारनि ते भूलिॼी कोन सघंदा आहियूं छो त पंहिंजा जेके भण्डारा ऐं इहे थियनि था उहे ब गुरुनानक जयंतिअ ते पाण पंहिंजे लंगरनि में ॾिदूं था ऐं इन्हनि त्योहारनि ते पाण घर में बि कई नयूं नयूं शयूं ठायूं था जीअं त भई खजूर पाक थियो इन खां पोइ खीरणी ऐं ॿियूं कई जाम शयूं पाण पंहिंजे घरन में ठाहींदा आहियूं ऐं सिंधी पकौड़ा बसरनि वारा ऐं ॿियूं साई भाॼी चांवर ॾुध सलाद ऐं ॿियूं तरह तरह जूं आइटमूं पाण घर में ठाहे करे ऐं जेके मिझमान आया हुजनि उन्हनि खे बि खाराईंदा आहियूं त न्याणीअ खे ब ॾींदा हिआयूं ऐं गांइ जे पूॼण लाइ बि कढदां आहियूं ऐं कंहिं न कंहिं तरह सां पाण उहे शयूं पंहिंजे ईष्ट देव खे बि ॾींदा आहियूं ऐं नयूं नयूं शयूं पाण जीअं त त्योहार मूजिबि कयूं था जीअं त ॾियारी हुजे त पाण घर में पकौड़ा कंदासीं ऐं ॿियूं सेरड़ी ऐं इहे ब रखंदासीं हटड़ीयुनि में ऐं होली हूंदी त पोइ घीहर घूराईंदासीं महालक्ष्मी हूंदी त पोइ पाण उन महालक्ष्मीअ जे त्योहार मूजिबि हुन जा पाण सतपुड़या ब अवशय ठाहींदासीं ऐं पाण उन जी पूजा ब कंदासीं